हँ नमस्ते अहाँ जुता रक्खै छियै कोन कोन जुता छै अइसन जूताके नाम बतैयै जे हम बाहर पिन्हके जाए सकै छियै गरमीमे पिन्है बाला

हमरा अपना खातिर हम अपना खातिर जुता चाही हँ मिल जेतै

अहाँ देबै कितनामे दू सएमे नहि देब अइसन जुत्ता दियनि जे शादियो विवाहमे पिन्हके जाए सकै छियै

की कहलियै एतेक दाम किए बढ़ेने छी एतेक दाम किए बढ़ेने छियै दाम किछु कम ने करियै ठीक छै अहाँकेँ दा